جی ہاں میں نے تصویر لیتے ہوئے بہت سارے سا چیلنجر کا سامنا کیا ہے جیسے کہ میں جب بھی کہیں ایسی جگہ پر تصویر یا ویڈیو لیتی ہوں جہاں پر لوگ گھومنے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بیچ میں آتا رہتا ہے جس کہ وجہ سے فوٹو یا ویڈیو خراب ہوتا ہے تو مجھے دو تین بار لگاتار فوٹو یا ویڈیو لینی پرتی ہے جس سے کہ صحیح آئے وہ اور کوئی نہ آئے بیچ میں اسی طرح ویڈیو بناتے ہوئے ادھر ادھر کی آوازیں آتی رہتی ہے اور جو مجھے چاہیے ہوتا ہے وہ صحیح سے نہیں آ پاتا جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوتا ہے